पर्यावरण पर्यावरणसँ हमरा सबके बहुत लाभ हइ जाहिसँ शुद्ध हवा मिलैए शुद्ध ऑक्सीजन मिलैए जाहिसँ हमसब लोक पर्यावरणपर ही आधारित छी पर्यावरणसँ ही जान बचैए पर्यावरणके संरक्षण रखनाइ बहुत जरूरी हइ ओकर देखभाल करनाइ बहुत जरूरी हइ जहाँ तक एक वृक्ष अगर काटि लै छी तऽ सओ वृक्ष लगाबैके क्षमता राखू जाहिसँ अहाँके पर्यावरण मजबूत रहतै आओर एहिसँ अहाँके स्वास्थ्य भी ठीक रहत आपस आओर आसपासके लोक भी स्वस्थ रहत पूरा गाँव मोहल्ला भी स्वस्थ रहत कोशिश करू जहाँ तक हो वहाँ तक ज्यादासँ ज्यादा वृक्ष लगाउ जाहिसँ अहाँके पर्यावरण एकदम मजबूत हो जाएत एहिसँ कोइ बिमारीके अहाँके सामना नहि करैलए पड़त आओर इएह नहि पर्यावरण एहिसँ सरकारके द्वारा भी बहुत तरहके पर्यावरणके संरक्षण कऽ चल रहल छै संरक्षणके मतलब अथी चलाइ संरक्षण कऽ संरक्षण कऽ